हय म्हजे कडेन द आल्कॅमिस्ट हाची एक हार्ड कॉपी आसा द ऍटोमीक हॅबिट्स तशेंच सॅवन प्रिंसिपल्स द सॅवन हॅबिट्स ऑफ हायली इफॅक्टीव पिपल हो एक बूक आसा आनी तें हांवेन ऑ ऑनलायन घेतल्या